ہاں میرے لیے ایک تحریری سرپرست اور رول ماڈل ممتاز مفتی ہیں مفتاز مفتی کا اندازِ تحریر ان کی خود نوشت علی پور کا ایک علی پور کا ایلی اور لبیک خاص طور پر ممتاز کن ہیں ممتاز مفتی کی تحریریں اس لحاظ سے متاثر کن ہے کہ وہ زندگی کے گہرے فلسفوں کو عام فہم اور دلنشیں انداز میں بیان کرتے ہیں ان کی تحریریں خوش شناسی اور روحانی تجربات کا احاطہ کرتی ہیں اور ان کا انداز نہایت حقیقت پسندانہ اور دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر ان کی کتاب لبیک میں انہوں نے اپنے حج کے سفر کی داستان اس طرح بیان کی ہے کہ قاری نہ صرف ان کے تجربات میں ڈوب جاتا ہے بلکہ اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی محسوس کرتا ہے ان کی تحریروں میں سادگی صداقت اور جذباتیت کا حسین امتزاج ہے جو قاری کو غور و فکر پر مجبور کرتا ہے ممتاز مفتی نے مجھے اس بات کی ترغیب دی کہ زندگی کو گہرائی سے محسوس کروں اور اپنے خیالات کو جرات مندی کے ساتھ بیان کروں ان کی تحریریں ایک قیمتی اثاثہ ہیں جو مجھے ہمیشہ تحریک اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں